नरसरी से बोलै छियै की

अपने नरसरी से बोलै छियै अच्छा अपनेके दोकानके नाम की होलै

अपनेके दोकानमे कोन सब बीज मिलै छै जइसे कि जइसे कि सब्जी सबमे कोबी सबके खीरा सबके जइसे कि ओ बतैतिये ने कोन बीज खीराके बढ़िऑं होइ छै कि टमाटर सबके वही खरीदतियै

हेँ नहि जइसे कि एकरामे बतैतियै कि हाइब्रिड या फिर देशला खीरा बढ़िऑं होइ छै हुँ हुँ नहि जइसे कि ई छियै ने जइसे ई बतैतियै कि हाइब्रिड बढ़िऑं होइ छै या फिर देशला यानि कि प्लान्ट यानि कि बड़ा खेतमे करना छै तऽ ओकरा लिए खायके लियै तऽ नहिये ने तऽ आरो सब बीचके बारेमे बतैयो कोन सब बढ़िऑं होइ छै जे लेबै अभी तऽ धानके सीजन छै तऽ हुँ हुँ धानके तऽ अभी तऽ उतना आइडिया नहि छै बतैतियै ने कोन धान बढ़िऑं होतै यानि कि धान लगतै तऽ उतना धान तऽ खाबऽ तऽ नहि पाबै छै बेचै लिए अपन धान जादे ओकरा जे छै चाबल हुअऽ पड़ै छै

हँ लगाबै छियै कि मन्सूरी सब जे चाबल अबै छै ओकरो सबके तऽ किछौ हँ हुँ हँ ठीके छै हँ हँ जरूर लेकिन कहाँ जाना छै ई बता ने देतियै कहाँ पर जाना छै जे कि आप से अपना से मिलना छै अच्छा ठीक छै तब आबै छियै आबि जेबै आइब जेबै तऽ मिलि ने जेबै